नमस्कार सर मेरे को ओला बुक करनी है छब्बीस दिसंबर के लिए जबलपुर से नरसिंगपुर तक मेरे को आप को पूछना था कि आप का पैकेज जो रहेगा कि उसमें कार में आप क्या क्या चीजे़ं हम हम को करने देंगे जैसे कि गाने बजाना कॉल वॉल ए सी चलाना या हीटर चलाना क्या आप उसकी हम को आज्ञा देंगे कि नहीं देंगे और मुझे ये भी पूछना था कि मेरे साथ साथ तीन जन और रहेंगे मेरी परिवार के सदस्य तो आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है और उसमें कितंई जगह होगी कि हम सब अच्छे से बैठ पाएँ वहाँ पर पर जी सर

जी तो और हम लोग को मतलब गाड़ी अगर आप रोकेंगे तो कितनी देर के लिए और कहाँ कहाँ रोकेंगे हम को वो भी पूछना था जैसे अगर किसी किसी को बाथरूम जाना रहे तो उसके लिए कहाँ कहाँ गाड़ी आप रोकेंगे तो उसके लिए हम को वो भी पूछना था जी सर

तो आप कितना आप का वो लेंगे पैसे का कैसा क्या रहेगा कितना भाड़ा रहेगा आप की गाड़ी का जी सर तो ये पूरा एक दिन के हिसाब से रहेगा कि जितना टाइम जाने आने में रहेगा और पेट्रोल या फिर डीज़ल का जो ख़र्च रहेगा वो इसी में रहेगा कि अलग से देना रहेगा वो हम को जी सर

नहीं हमारी हमारी हम को छब्बीस दिसंबर को जाना है और हमारे लौटने की की रहेगी सत्ताईस दिसंबर को शाम को चार बजे और हम को छब्बीस दिसंबर को सवेरे निकलना है क़रीबन आठ या नौ बजे जी सर

तो आप आप मुझे एक बार पूछ के बता दीजिए कि आप का भाड़ा कैसा रहेगा और आप के पास टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा उस दिन के लिए या फिर मैं किसी और जन जन को पूछूँ इस बारे में जी सर जी धन्यवाद सर